ॿार पंहिंजे ख़ाली टाइम में हुन जो ॾाढो सुठो ऐं सदुउप्योग कंदा आहिनि अॼुकल्ह मोबाइल खां हुननि खे ॾाढो पढ़ाई लाइ बि ॾाढो आराम अथनि त जॾहिं

ऐं हुननि खे खेलण लाइ बि हुन में घणियूं गेम आहिनि त ॿारनि जे लाइ हुओ बि आहे ऐं ॿारनि घर में इंडोर गेम कैरम लूडो इहो बि खेलंदा आहिनि ॿाहिरि बि वञी करे टाइमपास कंदा आहिनि खेली करे

जंहिंमें ॿार ॾिसंदा आहिनि त हुननि खे त टाइम बि पास थींदो आहे ऐं ज्ञान बि मिलंदो अथनि हुननि खे